हमर इलाका मिथिलामे इतिहासपर राजवंश आओर शासकके प्रभाव पड़ल अछि एकर राजा कामेश्वर सिंह रहता जेकि पूरा मिथिला मिथिलामे हिनकर नाम रहै बहुत पैघ सम्पतिवला लोक रहथि जकर नामसँ दरभङ्गामे कतेक इसकुल कॉलेज हॉस्पिटल बनल छै जाहिसबमे हिनके नाम छै ई दरभङ्गामे पूरा दरभङ्गामे ई शासन करैत रहथि जे पूरा हमर गामसब घुमैलए आबैए चारि चक्कासँ देखै छी नीक लागैए